किसानके छिकै मजदूरी करैले जाइ छिकै तऽ मे किसान लोकके जन रखैके लिए ओकरा अपना अथी नहि छै शक्ति जे कहाँसे रखतै ओ जन भी कहै छै जे अपना हमरो भी रखिए हमको बाल बच्चाके भी रखिए हम दस हजारके महिना लेबै किसान लोकके होतै नहिए तऽ कहाँसे लैके देतै किसान लोक दै नहि सकतै किसानके किएक जे फसिल ओकर डुबि जाइ छै किसानके फसिल भी रौदी होइ छै जलि जाइ छै ओकरा सुखि भी जाइ छै फूलपर अएते अएते सबकिछु ओकर नोकसान होइ जाइ छै ओहि चलिते अपना सबकिछु किसान लोक अपना सोचै छै हम अपने मजदूरी एक जनके एकदिन रखै छै तऽ ओकरा तीन सओ रुपैआ दै छै तऽ ओ नहि पुरै छिकै एहन तऽ पुराके अइसे कइसे करिके तू अपना किसान अपना करै छै अपना खेतीबाड़ी करै छिकै खेतीबाड़ी करै छिकै जे खेतीके तऽ जलि जाइ छै ई रौदी अभी केहन केलकै हँ ओकर खेती भी जलि जाइ छै ओकरा रहनाइ ओकरा सबकिछु सुखि जाइ छै फूल बतिआ दै छै ओखनिए सुखि जाइ छै किसानके अपना बहुत आफत अपना पेटपर अथी हुए लगै छै तऽ ओ कइसे कि करतै नहि करतै से ओ किसान बहुत सोचै पड़ै छै ओकरा ओकरा अपना भी खेत मजदूरी अभी जे काटिके गहूमले जे काटतै तऽ ओकरा भी अपना नहि पुरै छै फसिल हो अथी नहि होइ छै तऽ ओ कि करतै अभी बेचतै बुकेतै तब तऽ जन मजदूरके देतै ओहि चलिते जन मजदूर नहि करै छै किसान किसानले अपना रखै छथि राखै छथिन जे तीन अपना कोइ बाल बच्चा सहित कहै छै रहैले सहितो ओतेक किसानके आब तऽ नहिए छै केओ रखैके सामर्थ अपना देखै छै सुनै छै अपने बाल बच्चा मिलिके करिके देखि लै छै किसान खेती करैके तनिओ सम्भव बात नहि छै खेतीमे बहुत लागै छै पूँजी सबकिछु करै पड़ै छै उसके खेतीमे बहुत किछु लागि रहलै हँ लगाव छै हम ओहिमे तऽ बऽ सब करै पड़ै छै खेतीके वास्तेमे सब बात बोलै छथिन खेतीमे देखै छै डुबि जाइ छै धसि जाइ छै कोनहु कोनहु किछु हो जाइ छै उपजाबाड़ी नहि हुए लागै छै तऽ कि करैके होइ छै उपजा कि रहै छै ओना उपजा नहि होइ छै उपजाके वास्तेमे अपना जाइ छै फूल बतिआ दै छै तखनहि सुखि जाइ छै तऽ किसान लोकके तऽ अथी हो जाइ छै ने बेसहारा हो जाइ छै जा आब तऽ हमरा सबकिछु चलि गेल तऽ जन मजदूर कहाँसे राखि सकै छै जन मजदूर रखैके लिए तऽ हुनका पावर नहि छनि जन भी रखै छै अगर रखैले चाहै छै तऽ ओ भी बोलै छै हम दस हजार रुपा लेब गऽ कपड़ा लत्ता फिर भी बाल बच्चाके खाना पीना ओसभ माँगै छै तऽ ओ कहाँसे दै सकतै हुनका ओहि चलिते हम अपन एकदिनके लिए कोइ भी किसान लोक राखि लै छै जे मजदूरी की तरह तीन सओ रुपा लागै छै तऽ अपना खेती करबै लै छै किसानके इएह करैके लिए अपना बेबस्था छै